हेलो हाँ भैया बोलें के हाँ हाँ धर्मशाला से बोल रहे हैं सर बोलिए हाँ अच्छा गौशाला है अच्छा हाँ बोलिए आपको गाय चाहिए सर अच्छा कौन सी वेराइटी कौन कौन सी वेराइटी में चाहिए सर अच्छा साहीवाल से हमारे पास तो सर कई वैरायटी की गाय हैं आप आ कर देख लीजिए हमारे घर गौशाला पर सर उसकी विधि विधान यह है कि उसको हम जैसे कि गाय है एक उसको सुबह से हम डालते हैं उसको भूसा और चोकर चुकी और आटे जैसे सब कुछ मिक्स कर के उसको खिलते हैं और उसमें से थोड़ा सा सर ये घांस हरी घांस इसमें खिलते हैं उसमें अच्छे से धूप हो जाती है हाँ सर नहीं सर बच्चा दी है सर काम से काम दस दिन हो गए है सर उसका दूध भी साफ़ गो गया सर वह पाँच पियर का लीटर में लगभग दूध देती है अभी सर लगाते नहीं है उतना बच्चा ही पीता है दूध हाँ सर सर यह जो आप साहीबाल मेरे पास इस समय रेड गाय है ना इस समय उसका पैंतालीस हज़ार रेट है हाँ सर आएँगे आपको उसी समय दाम लग जाएँगे सर नहीं नहीं सर आएँगे तो दाम उचित दाम में लग जाएगा सर आइए तो पहले गाय देखिए कैसी है कैसी नहीं है उचित दाम में लग जाएगा ना हाँ हाँ अच्छा दूध बेचना है सर उससे भी अच्छी गाय मेरे पास है दूध बेचना है तो आपको हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मेरे पास भैंस भी है सर ऐसी बढ़िया बढ़िया भैंस है भैंस का प्राइस सर बहुत लंबे लंबे हैं आइए देख लीजिए तभी लीजिए हाँ मिल जाएँगे सर मिल जाएँगे अरे सर वह पैंसठ हज़ार तक है नहीं सर वही चार पाँच लीटर लगभग

नहीं नहीं कल से सुबह शाम लगाएँगे तो कम से कम दस बारह लीटर दूध देती होगी हाँ ठीक है